اتر پردیش کی روایتی خاندانی اور سلفی او سلفی رول کی اگر ہم بات کریں تو پہلے وہ دور تھا کہ جب پر جو خواتین ہیں ان کو زیادہ ہنر سیکھنے کے لئے چیزیں مہیا نہیں کرائی جاتی تھیں ایک سوچ تھ ان کی ان کو گھروں میں رکھا جائے اور تعلیم پہ ان کی زور نہیں دیا جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں صرف قرآن پڑھا کر یا کچھ مذہبی چیزیں پڑھا کر انہیں گھر میں بٹھا دیا جاتا تھا جب کہ آج کے دور کی ہم بات کریں تو وہی خواتین ہیں جو آج سنٹرل یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں جو ہر جگہ اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں پہلے ایک خاندانی روایات تھیں کہ جوائنٹ فیملی تھی بڑے سسٹم تھے کسی کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں تھی لیکن کہیں نہ کہیں اب وہ چیزیں الگ الگ ہوکر ایک چھوٹی چھوٹی فیملیز بن رہی ہیں جس میں لوگ فرینڈلی ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں ایک دور تھا جہاں پر جو والد محترم تھے یا جو مین کہہ سکتے ہیں جو مین آف د ہاؤس تھے تو ان کا ایک دبدبہ تھا کہ کسی کو اپنی کوئی بات رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن آج ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں فیملی کے سب لوگ ہیں کہ جہاں پر بھائی بہن ماں باپ سب آپس میں ایک فیملی نیچر ہوگیا ہے ایک سوشل نیچر ہوگیا ہے جس میں سب کو اپنی بات رکھنے کی پوری آزادی مل گئی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ارتقاء پذید ہوئی ہیں ہر طرف سے اتر پردیش کے اندر جو بہت اچھی ہیں